तुसेंगी कुकिंग दे प्रीकाश्न दे बारै च सनानी आं जियां कि असें कुकिंग करना मतलब जेल्लै अस कुकिंग करदे मतलब तैल्लू असें ओह् चाहिदा मतलब असें गल्बस बी लाए दे होंदे कुकिंग कुकिंग ड्रैस होंदी ओह् बी होंदी पाई दी होंदी असें कैप बी पाई दी होंदी ताकि मतलब जेह्के सिरै दे बाल शाल ने ओह् बी रुट्टियै च नी पौन मिक्स नी होन ओह्दे न अगर मिक्स होई जाए घरै आह्ले शा बी गालियां पौंदियां मतलब अगर साढ़े कोई घर आए दा गै होऐ उसदे मतलब उस असें रुट्टी दित्ती उस च जेकर बाल होगे तांमी फ्ही अच्छा नी लगदा सेफ सेफ्टी आस्तै असें कैप पाई दी होंदी उसदे बाद च फ्ही ओह्दे बाद च इयां के गैस होंदी गैस मतलब जेल्लै अस कुकिंग करने जंदे रुट्टी बनाने गी जंदे ते अस गैस गी पैह्ले चैक करी लैंदे कि मतलब खराब नी ना होऐ थल्लै दा मतलब कुतै लीक नी ना कोई बी प्राब्लम नी ना इसी अस मतलब उसी चैक करी उसदा बाद च अस कुकिंग करना स्टाट करदे फ्ही जियां कि साढ़ै कुक्कर होई गेआ कुक्कर कुक्कर गी बी अस चैक करी चढ़ागे मतलब मतलब एह् कि तुस कुछ बी प्राब्लम नी ना होगी तां कुक्कर फट्टना बी चांस होई सकदा इसदे आस्तै अस मतलब उसी दिक्खियै उसदा बाद च अस ओह् करदे मतलब उसदा बाद च कुकिंग करदे क्योंकि होर बी बोह्त मतलब ओह् न कि जियां कि अस सब्ज़ी बनान सब्ज़ी अस बना'रदे न कोई बी अस उसदा दूर नी जंदे ताकि मतलब ओह् साढ़ै अगर अस बाह्रै चली ते बापस औंदे धोड़ी अगर ओह् जली दी होगी फ्ही साढ़ा कुकिंग करना फायदा ई केह् ऐ मतलब अस उसदे लागै लागै ही रौंह्दे कुकिंग कुकिंग करना मतलब अगर अस उसदे लागै रौह्गे मतलब तां ओह् उसदे जलने दा खतरा नी रौह्ना जां मतलब कोई बी ओह् नी रौह्ना कि अस मतलब कुदै गेदे न साढ़ै औंदे धोड़ी सब्ज़ी जली दी होगी उसदा बी केह् फायदा होना फ्ही